ठण्डीके मौसम छै हमसब नहियो निकलै छी तैयो फूलके रोपलहुँ पटेलहुँ करलहुँ देखरेख फेर हुनकर पत्ता पुत्ती काटलहुँ फेर फूल सबके सबटा देख रेख करलहुँ सब चीज आओरो आओर की करब तैयो तऽ सबटा कमबै छी कोरै छी पटबै छी रखे छी सबटा ध्यान देलहुँ कोना हेतै कोना करबै की हेतै आओर नहि हेतै तैके बारेमे हमसब सब चीज केलहुँ फूल सबके कमेनाइ कोरनाइ डाल तालके देखनाइ कटनाइ सब चीज केनाइ भेल